कोंकणी भाशेचें मूळ संस्कृतीन आसा आनी ह्या भायर मराठी भाशेचो बी प्रभाव आसा कोंकणी भाशेचेर आतां पळोवंक गेल्यार इंग्लीश हो शब्द भरपूर आयल्यात कोंकणीन पूण पोर्तुगीज अध्यापकाचे नजरेन पळोवंक गेल्यार ह्या भाशेचो प्रभाव बरोच आसा कोंकणीचेर पुर्तुगीज शब्द कोंकणीन कितें भरपूर वापरतात आमी आनी आमकां खबर सुद्दां नासता की पोर्तुगीज शब्द म्हणून ते मॅज कदेल जनेल फेर खोमीस लेस मेय आनी हेर शब्द आसात